ہیلو سلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہیں رون لائبرین صاحب بول رہے ہیں میں وہیں ایک اسٹوڈینٹ ہوں آپ سے بس اصل میں کتاب چاہیے تھی جی بینک کا ہی بینک کا اگزام ہے قریب دو مہینے میں تو اسی تیاری کرنی تو کچھ کتابیں ہیں آپ کے پاس اس ٹاپک پر اچھا جی جی جی تو یعنی کتاب ہے آپ کے پاس ہاں چلا میں آیا اور آپ کہیں کہ ارے کتاب ہے ہی نہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے تو کب کھلتی ہے لائبریری آپ کی اچھا اور کتاب ایشو کرا سکتے ہیں گھر لا سکتے ہیں یا وہیں پڑھنی ہے اچھا کتنا چارج ہے جی جی اچھا پھر بھی کچھ اندازے سے بتائیے اچھا سہی ٹھیک ہے آتے ہیں انشاء اللّہ ہاں ٹھیک ہے السّلام علیکم